سلام علیکم ہاں

اچھا جی ہاں ٹھیک ٹھیک صحیح پتہ چلا میں رڈیا صحیح بول رہا ہوں ہاں وہ اویلیبل ہے میرے پاس سیون سیٹر کا دو دو کمپنی کا کارے ہیں ایک ارٹیگا ہے ایک انووا ہے اچھا آپ کو تو ہوٹل وغیرہ بھی چاہیے نا یہاں پہ ارڈیا شہر میں تو آپ پورا دن کے لیے کہیں گھومنے دائییے گا نا یہاں سے پرلیا میں تو بہت اچھی سب جگہ ہے بہت تاریخی شہر ہے ہے یہاں پہ ایک آگرہ قلعہ ہے پندرہ بیس کلو میٹر کے اندر یہاں ایک کوسی ندی ہے وہاں پہ بھی آپ گھوم سکتے ہیں اور ادھر یہاں پہ ایک کشیار گاؤں پارک ہے ادھر بھی آپ وزٹ کر سکتے ہیں بہت بڑا پارک ہے بہار کا نامی گرامی پارک ہے اور آپ کو ادھر ا قسنگے سائٹڈ میں وہاں پہ آپ کو چائے بغان بھی دیکھنے کو مل جائے گا ادھر بھی آپ گھومنے کے لیے جا سکتے ہیں آپ کو پھر بغل میں آپ کو ہاں اچھا بگل میں آپ کو مطلب کہ نیپال ہے تو وہاں پہ وہاں سے آپ جا سکتے ہیں ون ڈے میں آپ اپ ڈاؤن کر سکتے ہیں جا کے وزٹ کر کے آپ کو تو اس کے لیے چار پانچ دن رکنا پڑے گا یہاں پہ موسٹلی ون ویک جی یہاں پہ یہاں پہ ہوٹل وغیرہ ہے فائیو اسٹار ہوٹل بھی ہے آپ کو جیسا بھی ہوٹل چاہیے آپ بتائیے میں بک یہاں سے کر دیتا ہوں کار کا تو میں سی وون آپ کتنے لوگ ہیں تو آپ کو ایک سیون سیٹر کار جو کی ضرورت ہے اس سےہ آپ پانچ سو دوست آ جائیے گا کو بھی آرام سے کمفرٹ ہوگا اس میں آپ کو دوسری کار کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی اور بتائیں کب آ رہ ہیں اچھا اچھا تو آپ کا نمبر تب نوٹ کر لیتا ہوں میں آپ کا نام کیا ہے

ٹھیک ہے آپ آپ جس دن نکلیں گے اس دن مارننگ میں کال کر دیں گے میں آپ کو جا کے ریسیو کر لوں گا اور ل جا کے ہوٹل میں اسی دن ہوٹل بھی مل جائے گی ٹھیک ہے جی الحم اللہٹھیک ہے